हेल्ल'

औ नोङो ओरै आइपुवालि थिंजायनि दा अ ओमफ्राय आइपुवालिसिम थाङोब्ला बबे बबे लामाजों थांनांगौथाय ओमफ्राय माबोरै माबोरै थांनांगौ आंथ' बारा मिनथिया ओमफ्राय नोंनियाव सोंहरदोंमोन आरो आं एसे खिन्थाहरदो

औ बेजों थांगोन आं लामाफोरा बबेजोंथो थांनांगौ

बे आइपुवालि पिकनिक जाग्रा जायगायाव

औ लामाया माबायदि ओमफ्राय मोजां औ बबेयावबा बबेयावबा दालांफोर दंना गैया ब्रिजफोरा मोजां ना गाज्रि ब्रिजफोर बारनांगौ नामा

औ गारि लांजाखायो ना गारि लांजाखायो दा जायगासिम औ ओमफ्राय बे बे पिकनिक जाग्रा जायगायालाय माबायदिथो एसे खिन्थाहरदो दे जायगाया मोजां बिफांफोर दं ना गैया बिफां लायफां दं ना गैया बिफांफोर दंना गैया सायख्लुमफोर दं ना गैया थानो

माबाफोर बायनानै मोनजालायनाय दखानफोर दं नामा खाथियाव दखानफोरा बे पिकनिक जाग्रा खाथियावहाय जायगाफोरावहाय दखानफोर दं नामा दखानफोर होयो नामा सोरबाफोर ए दे आं नोंनाव सहैला हजों जायगायाव सहैब्ला नोंनो फ'न खालामगोन ओमफ्राय नोङो आंजोंहाय लोगो लाफैदेरनो हागोनदा औ आं जायगायाव सहैब्ला नोंखौ फ'न खालामनानै आं नोंखौ जायगासिम लिंहरगोन नों फैदो ओमफ्राय दसे आंखौ जायगाफोर नोंसोरनि जाय एरियानि नोंसोरनि साइडनि गामिनि जायगाफोरखौ आंनो एसे देखायब्लानो जाबाय दे दे होनब्ला दोननोसै दे